सावयवेरें वाठार म्हणलो की प्रसिध्द स्थान अशें आमचें सावयवेरेचें देवूळ सावयवेरेचें अनंथाचें देवूळ हें खूब हरे बरे झाडांनी भाटांनी कुळाघरांनी भरलां हें देवूळ आमचें उदकाच्या मदोमद आसा थंय थंडगार अशी न्हंय आसा प्रसिध्द प्रसिध्द लोक आतां बीचांचेर चर्चिनीं वा हेर थंय प्रसिध्द जाग्यांचेर वयच्याक शांत जाग्याचेर वचपाक खूब आवडटा तांकां आनी तेचो कारण म्हणल्यार थंय शांतताय आसता थंय नम्र वातावरण आसता आनी थंय प्रसन्नफुल्ल आपणालें काम करपाक मेळटा आमच्या सावयवेऱ्यां पयत जाल्यार अनंथाचें देवूळ अशें भितर सरतांच शांतता मेळटा लोकांक लोक आपणाले सगळीं चिंतना जीं आसात तीं सोडून तीं पयस करपा खातीर भाटांनी कुळाघरांनी झरींचेर बी वचपाक तांकां आवडटा लोकांक उदकाचो कळकळार आवाज आवडटा आनी तेच्या लागून ते अशे विविध शांत ठिकाणाचेर वचपाक तेंका आवडटा आनी शांत ठिकाण म्हणलें की न्हंयो झऱ्यो ह्यो आयल्योच आयजकाल लोकांक बिचांचेर वचपाक आवडना कित्याक बिचांचेर आयजकाल पळयत जाल्यार खूब गर्दी आसता खूब घाण आसता आनी खूब लोक आसता आनी ते दर्याचें उदक सुद्दां इतकें म्हेळें जालां तें आमच्या सावयवेरेंच्या साफ्त साफ नितळ उदकांत तशी घाण पदार्थ मेळनात आमचे दोंगरावयल्यान येयलें कळकळनारें उदक साफ सुत्रें फातरावयल्यान जें निवळ जावन येता लोकांक तें पळोवपा खातीर खूब आवडटा देवळां आसा विविध देवांचीं देवळां आसा हांगा प्रसिध्द शांतदुर्गेचें देवूळ आसा नागेशीचें देवूळ आसा जंय लोकांक तीं भावना जुळून येता आनी त्या भावना खातीर तीं लोक ह्या देवळांचेर वा ह्या वेग वेगळ्या ठिकाणांचेर तेंका वचपाक आवडटा आमचे प्रसिध्द जागे अशे खूब आसा पूण लोक शेता भाटांनी वचपाक तांकां खूब आवडटा आयजकाल प्रसिध्द लोक वा विविध भायले देशा भायले जगा भायलें देशा भायले नेशनल इंटर्नेशनल स्टेट लेव्हलीचे सुद्दां जे लोक आसा ते आयजकाल हॉलांनी खंयच्याय दर्यादेगेर वा खंयच्याय जंगलान अशे खंयच्याय हॉटेलांत बी अशे फोटोशूट्स करतात बट जंगलान वा कुळाघरांत भाटांत अशे वेडिंग फोटोशुट्स करपाक प्रिफर करतात